राजस्थान जी कला में कपड़नि ते छपाई कपड़नि जी कठपुतलियूं मोजड़ियूं राजस्थानी ड्रेसूं वॻनि ते कु कुंदन जो कसीदो ऐं चुड़ियुनि ते बि कुंदन चुंबड़ियल लॻियल थींदा आहिनि ऐं असां घणेई माण्हू राजस अॼ बि घर घर में मायूं राजस्थानी वॻा पाईंदी आहिनि हुते कुंदन चुड़ियुनि में कुंदन लॻिया थींदा आहिनि ऐं शोपीसुनि में घर घर में कठपुतलियूं गणगोर जा राजा राणी ऐं शीतला माता हर घर में ॾिसण लाइ मिलंदियूं आहिनि ही अलाई राजस्थानी पुराणी परंपराऊं आहिनि जो अञा ताईं बि लोग हुननि ते क़ाइम ठाहे क़ाइम रखे रखिया आहिनि सभिनी घरनि में अधिकतर शीतला गणगोर जी पूजा दशा माता पूॼंदी वेंदियूं आहिनि